हय खूब बदल संभव आसा पयली म्हणल्यार टिचरांच्यो क्वोलिटी बिकॉज हांवें पळयलां की ज्यो हायेस्ट माक्स घेतात तीं भुरगीं केन्नाच शिक्षण क्षेत्रांत अशी पावना तीं इंजिनियर जावं डॉक्टर जावंक सोदता सो म्हजें मत अशें की जे बरे नोलेज घेतिल्ली भुरगीं आसा तीं फुडें टिचिंगांत येवन नॅक्स्ट जनरेशनाक शिकोवपाक खूब मदत करतले मागीर म्हणटा त्यो आमच्यो एजुकेशन सिस्टम आतां नीव एजुकेशन पोलिसी आयल्या तातून खूब बदल जाल्या मास्टर्स आनी ग्रेज्युएट डिग्री सुद्दां कंबायन करून आमी ती कंम्प्लीट करूंक मेळटा तें बरें आसा बट तेंच्यांनी आतां डेजटेशन कंम्पलसरी केलां त्या खातीर एक डॅजटेशनाची क्वॉलिटी आसा ती खूब कमी येतली बिकॉज सगल्याच भुरग्यांक डेजटेशन करूंक जाय अशें आसना सो तांचें मन आसचें ना त्या विशयाचेर दुसरें म्हणल्यार टिचरी टिचरीचें एका एका टिचरी अंडर सपोज पंदरा धा पंदरा भुरगीं आयलीं जाल्यार तांचो प्रेशर वाडटलो आनी त्या खातीर निश्काळजीपणा ही चड वाडटलीं बिकॉज तांकां टायम आसचो ना त्या भुरग्यांक दिवपाक आतांच जर टिचरीच्या अंडर सपोज दोन भुरगीं सुद्दां आसलीं जाल्यार सुद्दां खूब डिफिकल्ट जाता टिचरीक पावपाक तें जालें मागीर तिसरी गोष्ट म्हणजे रेजरवेशन जे आमी कास्ट आसा तांकां रेजरवेशन दिता बट हांवें नोटीस केलां की तुजो कास्ट आसलो जाल्यार गोंयान तरी तुका अशें बंदी ना शिकपाक सो तो भुरगो शिकतलोच सो त्या खातीर म्हाका दिसता रेजरवेशन नाका रेजवेशन कित्याक जाय जी भुरग्यांक शिकपाक पयशे ना सो इकोनोमिकली विकर सेक्शन आसा पळय तांकां रेजरवेशन आसपाक जाय कास्टाक आसूंक जायना बिकॉज आतां तसलें जे पयलीं अनटचेबल्स आसताले तसो हांगा पद्दत आतां ना सो मे बी इनकम कमी आसा तांकां शिकूंक त्रास जाता जाल्यार रेजवेशन तांकां हें सगले एस टी ओ बी सी ते काडपाचे बिकॉज तांकां कसलीच बंदन ना शिकपा खातीर आतां